ड्रॉइंग सां मन खे शांति ऐं सुकून मिलंदो आहे जेतिरी देर असां ड्रॉइंग कंदा आहियूं ओतिरी देर मनु शांति हूंदो आहे ऐं परेशानियुनि ॾांहुं ध्यानु न वेंदो आहे दिमाग़ी ताक़त वधंदी आहे ऐं ॿियनि कमनि में बि ध्यानु लॻंदो आहे कम बि सुठी तरह पूरा थींदा आहिनि ड्रॉइंग करण सां असांजे अंदरि जूं जेके कल्पनाऊं आहिनि उहे बि पने ते ईंदियूं आहिनि तंहिं सां असांखे ख़बर पवंदो आहे कि असांजे अंदरि सकारत्मक या नकारत्मक कहिड़ियूं शयूं आहिनि ऐं पंहिंजी ड्रॉइंग ॾिसण खां पोइ असांखे एतिरो सुठो लॻंदो आहे छो कि ड्रॉइंग हिकु तरह जी आर्ट आहे जंहिं सां अनुशासन बि थो थिए छो कि ड्रॉइंग करण वक़्तु सॼो दिमाग़ु असांजो ड्रॉइंग में लॻियल हूंदो आहे ऐं ॿियो जॾहिं असां ड्राइंग ॾिसंदा आहियूं त हिकु दफ़ो न ॾिसंदा आहियूं हुनखे असां गौर सां ॾिसंदा आहियूं हुन में असां कुझु ॻोल्हींदा आहियूं ऐं जेको असां ॻोल्हींदा आहियूं उहो असांजे अंदर जी हिक ख़्वाहिश हूंदी आहे त ड्रॉइंग करण तमामु हिकु सुठी कला आहे